नमस्कार कि समाचार छै सेवा ई कएल जाए जे सुनलहुँ हँ नवका नवका आइटमसब अएलै यऽ नवका नवका समानसब अएलै यऽ तऽ किछु बतेबै तखन ने हमहूँसभ कस्टमरकेँ देखेबै बतेबै बुझेबै सुझेबै हुँ जे हुँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हँ बिछिआ पायलसब सेहो

अच्छा वजनो कम कमवला सेहो हेतै अच्छा ठीक छै हँ हँ हुँ हुँ अच्छा अच्छा ठीक छै एक दुइ टा ग्राहको सभकेँ जे छै ने जे लेने अबै छी सङ्गे देखा देबै पसन्द हेतै तऽ तुरन्तमे खरीदिओ लेतै ठीक छै ठीक छै ठीक छै हँ हँ हँ ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीक